چارجرس عموماً موبائل فونس لیپ ٹاپس ٹیبلیٹس وغیرہ کو تیزی سے چارج کرنے کی اجازت دیتے ہیں چارجر کے ذریعے آپ بغیر کسی بیرونی بیٹری کی ضرورت کے اپنے ڈیوائیس کو چارج کر سکتے ہیں چارجرس کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ جس طرح سے ایک ڈیوائیس کو پلگ ان کرتے ہیں ویسے ہی چارجر کو بھی لگاتے ہے مختلف یو ایس بی سی چارجرس کی اقسام دستیاب ہیں جیسے کہ لائیٹننگ چارجر وغیرہ جو مختلف مائکرو یو ایس بی اقسام کے ڈیوائیس کو چارج کرنے کی ممکنیت فراہم کرتا ہے آج کے دور میں اہمیت کے ساتھ چارجر موجود ہوتے ہیں جو مختلف طرح کی گزارشات اور حفاظتی مدارج کے ساتھ آتے ہیں تاکہ آپ کے آلات کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو